हांव शेतांत जेन्ना काम करता त्या वेळाचेर शेताचे मशागत करता आसतना जितले वेळ लागता ज्या मशागत करपाक जितले वेळ म्हाका लागतलो जितले म्हाका कितें करपाक जाय त्या उद्देशान हांव त्या शेतांत वतां आनी त्या वेळाचेर एक दोन वरां तीन वरां किंवां एक मायतो म्हाका तें शेतांत काम करचें पडटा जेणे करून तेजी मशागत सगळी जाली की तेतूंत मागीर आपल्या म्हाका कितें घालपाक जाय कितें रूजव घालपाक जाय हेची तयारी म्हाका करची पडटा आनी ती करीत आसतना म्हाका शरिराक फायदो जाता कित्याक हांव सदांच शेतांत किंवां बागांत सुद्दां थोडेशें काम जे आहां ते करपाक जाल्यार स्वताहून करता तशें आमचे मजूर जे आसतात पूण तेंचे बरोबर म्हाका सदांच काम करपाचे उमेद आसता पण ते ना जाल्यार सुद्दां शेतान बारीक बारीक जे कितें काम आसता तेन्ना तें करपाक पडटा आनी करचें पडटा म्हाका कारण पयलींसान ल्हानपणांसान हांव जे करत आयल्लो आहां तें अजून पर्यंत हांव तें करता आनी एक ज्यावेळार जे ज्यास्त काम आसता मिर्ची लावपाचे टायमाचेर जास्त काम आसता त्या वेळाचेर एक एक मायतो त्या शेतां खातीर काम करचें पडटा तेजे सगळे मशागत करपा खातीर तितलो टायम दिवचो पडटा आनी त्या टायमा खातीरच टा टायम दिलो की हे म्हाका म्हजें आरोग्य न्हिद बरी पडटा कित्याक आरोग्य बरें उरता अशें सगळे ऍक्सरसायज जाल्ले कारणान म्हाका तें एक करपाचे उमेद तयार जाता आज हांव केल्ले आहां आयज बाबा इतलें केला फाल्यां बाबा इतलें करपाक जाय किंवां म्हाका तें लागवड करपा जाय ह्या उद्देशान तीं मशागत करपाक जास्तीत ज्यास्त जाणे शेतांक ज्यास्त वेळ म्हाका रावचें पडटा पयली सांगिल्ले त्या प्रमाणे एक तास दोन तास किंवां अर्दो मायतो असो टायम थिंगा दिवचो पडटा जेणे करून तीं म्हाका मशागत बरी योग्य जावची पडटा आनी तीं योग्य जाली जाल्यारच तेका हांव जे किते हो रोप लायतलो ते मिर्ची लायतलो तें योग्य रित्या जावूं शकता